नमस्ते मैम आइए आइए अंदर आइए जी नमस्ते मैम बैठिए ऐक्चूअली आज जो हमने पैरेंट्स टीचर मीटिंग रखे हैं वो यूनिट टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट आया है इसलिए रखे हैं आप यश के पूरे पेपर जाँच लीजिए एक बार अच्छे से देख लीजिए जी मैम इंग्लिश वाली मैम भी बता रही थी कि यश के क्लास टेस्ट में भी मार्क्स बहुत कम आते हैं जी मैम हम लोग तो ध्यान देते हैं एक्स्ट्रा पढ़ाई भी कराते हैं रिटर्न वर्क भी कराते हैं यश की मेन बात ना कॉपी इन्कम्प्लीट रहती है बहुत सारे सब्जेक्ट अधूरे रहते हैं जैसे क्लास में भी हम पढ़ाते हैं और कुछ लिखाते हैं तो वो देख देख के भी नहीं लिख पाता बहुत सारे पन्ने छोड़ देता है

नहीं मैडम हम लोग तो प्रॉपर ध्यान देते हैं एक एक बच्चे को ध्यान देते क्लास में चालीस चालीस बच्चे रहते हैं हर बच्चे पे हम लोग ध्यान देते हैं और वो क्या है थोड़ा बहुत बच्चे को भी अपने से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर में भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हाँ जी क्लास में भी तो हम कोशिश करते हैं कि खास तौर पे जो वीक बच्चे हैं उन पे ध्यान दें यश पता है थोड़ी सी और मेहनत करेगा तो उसका इम्प्रूवमेंट आ जायेगा वो क्या है लापरवाही करता है पीछे बैठ के मस्ती करता रहता है पेंसिल से गोदता रहता है कॉपी में कॉपी में लिखता नहीं है थोड़ा सा उस पे और ध्यान देंगे ना तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाएगा जी मैडम जी मैम हम लोग ध्यान देते हैं जी जी हाँ घर में आप एक काम करिए उसे डेली एक घंटा बैठा के लिख लिख के याद करवाइए लिख लिख के पढ़ने बोलिए तो उससे उसमें इम्प्रूवमेंट आ जायेगा क्योंकि मेन जो उसके मार्क्स कटते हैं ना टेस्ट में वो स्पेलिंग मिस्टेक्स में कटते हैं उसको आन्सर याद रहता है लेकिन बहुत स्पेलिंग मिस्टेक्स करता है तो इसलिए उसके नंबर कट जाते हैं जी अगर आप इनको आयुषी मैडम पढ़ाती है इंग्लिश और अनंता मैडम पढ़ाती है मैथ जी जी मैम और अगर ये हिंदी में बहुत अच्छा है हिंदी में इसके नंबर बहुत अच्छे आते हैं हाँ हिंदी बोल जी जी जी वो ड्रॉइंग पेंटिंग नहीं मैडम इस चीज़ में तो बहुत अच्छा है हिंदी भी बहुत अच्छी है उसकी उसको पोयम वगैरह सब बहुत अच्छे से याद रहती है और लिख भी हिंदी अच्छे से लेता है राइटिंग भी बहुत अच्छी है बस इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर है तो उस पे हम ध्यान देंगे और आप आयुषी मैडम और अनंता मैडम से एक बार बात कर लीजिए अगर आपको उनसे कोचिंग वगैरह लेना है तो वो आपसे बात कर लेंगे वो ट्यूशन लेती हैं बहुत अच्छा पढ़ाती हैं हमारे स्कूल के काफ़ी बच्चे उनके पास जाते हैं आप एक बार उन उनके पास जाके देखिए जी जी जी ठीक है ना मैडम आपको और कोई शिकायत होगी तो फिर मुझे उनसे बात करने के बाद बताइए और ये यहाँ पे आप साइन कर दीजिए रजिस्टर में थैंक यू मैम जी शुक्रिया थैंक यू